मवैया इंद्रा नगर गोमती नगर आलमबाग लालबाग चौक हज़रतगंज अमौसी राजाजीपुरम अलीगंज महानगर निशातगंज मुरली नगर जानकी पुरम रकाबगंज नखास मौलवी गंज अमीना बाग केसर बाग चार बाग गोलागंज नज़र बाग लाल बाग कृष्णा नगर माल अवैन्यू लाजपत नगर रजनी खंड रवि खंड विपुलखंड विवेक खंड विनय खंड चौपटिया बालागंज ठाकुरगंज गौसाई गंज